ہاں میں نے اپنی ثقافت کے علاوہ اور دوسرے ثقافتی پکوان اور وہاں کے روایتی ڈشز بھی پکانے کی کوشش کی ہے جیسے کہ مندی ہمیں پتہ ہے سعودی عربیہ کی ثقافتی ڈش ہے وہ پکانے کی کوشش کی ہے اور اُس میں کامیاب بھی ہوئی ہوں اِس کے علاوہ میں نے تھوڑا بہت چائنیز پکانے کی بھی کوشش کی تھی پہلے تو چائنیز میرے گھر والوں کو پسند نہیں آیا تھا لیکن پھر میں ایک سے چار ڈشز پکاتی گئی اور آہستہ آہستہ اُنہیں اُس کا ذائقہ بہت پسند آیا اُس کے علاوہ میں نے اور دوسرے ثقافتی روایتی ڈشز کو بھی ٹرائی کیا